हमारे राजिस्थान में जो स्वास्थ्य सेवा है उस को सुधार के लिए जो सरकार की जो पहल है वो नीति है वो काफ़ी है जैसे की हमारे यहाँ पे सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाते हैं जो उनकी जो बीमा योजना है उनको चलाते हैं स्वास्थ्य के जो वित्त पोषण तंत्र हैं उन को भी चलाते हैं काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन को हम चलाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फ़्री में उनकी जाँचें की जाती हैं हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाए जाते हैं उन में फ़्री में लोगो की जाँचें होती हैं फ़्री में गोली दवाई दी जाती है तो इस प्रकार से उनको उनको जानकारी भी दी जाती है इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा में बेहतर उसको बेहतर भी बनाने के लिए अच्छे से जो राजिस्थान सरकार है वो काफ़ी मेहनत कर रही है और काफ़ी अच्छा भी काम कर रही है इसके लिए वो वो राजिस्थान सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं भी चला रखी हैं चिरंजीवी कार्ड योजना है राजिस्थान गवरमेंट हेल्थ इंसोरेंस जो इस्कीम जो है उसको भी चलाया जा रहा है इस प्रकार की काफ़ी सारी योजनाएं चला के व राजिस्थान सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है